हेल्ल' मामोन औ ए फिसाज्लाया मासाव आरो फाइभ हाण्ड्रेड लायो बारायाथ' बिदिनो गथ'फोरना स्कुलाबो बन्द' मोनो नालाय रबिबार बारायाव लायो आरो ओमफ्राय सुनिबारावबो मासाव बिदिनो दस बार लायो आरो ओमफ्राय औ दे बेसे गिदिर गिदिर जाबाय ने नोंनि फिसाज्लाया मा क्लासाव फरायो ए दे जागोन लाबो बबेनिफ्राय बुंदों नोङो औ ए माबोरै मिथिया नोंलाय आंखौ फोरोङो होनानै औ औ दे आरो सोरबाफोर सोलोंनो फोरोंनो गोसो दङबा खिन्थानानै होबानो जाबाय औ बिदिनो मासावहाय पास्स' लायो होनानै खिथाखाबानो जाबाय आरो दे द्रेसा ओरैनो गोथां कालारफोरनिबाबो जागोन दे सोलोंनायसोथ' नालाय ओरैनो पेन्टफोर गानहोबोबाबो जागोन दे गस्लाफोर ओरैनो जायखिया आउट ड्रेसफोरबाबो जागोन ओमफ्राय माबाफोर रायज्लायबावनांगौ आङो आङो काजलगावनि काजलगावनिफ्राय फैयो आङो बे ओरैहाय बेंटल नोंसोरनि बेंटल साइडआवनो आं माब्लाबा माब्लाबा फोरोंहैयो औ दे औ दे जागोन